एगो गलै गैस सिलेण्डर लेलहुँ कभी जे हइ से लीक छलै कभी अथी छलै बड्ड गञ्जन होइ छलय ओकरासँ गैसवला सँ ओइमे खराब छलै